हैलो तव्हां हल्दीराम भुजिया वारे रेस्टोरेंट खां था ॻाल्हायो ठीकु आहे मां तव्हांजे रेस्टोरेंट में घणाई दफ़ा घर जे लाइ बि मिठाई वरितियूं आहिनि नमकीन वरितो आहे ऐं अ उते खाधो बि खाधो आहे तमामु टेस्टी ठहंदो आहे ऐं काई मिलावट न आहे हर शइ शुद्ध मिलंदी आहे ऐं मां जीअं चाहिंदो आहियां तीअं तव्हां मूंखे मोकिलिंदा आयो ऐं जेका मां तव्हांखे ऑडर थो कया मां उनजो पेमेंट तव्हांखे ऑनलाइन करे छॾिंदुमि ऐं तव्हां अ खे वेनिती आहे त मुंहिंजे लाइ ऐं मुंहिंजे परिवार जे लाइ ऐं तव्हां छोला भठूरा ऐं पटाटे जी टिक्की ऐं ॿ समोसा ऐं मिठाईअ में ऐं रसमलाई ज़रूर मोकिलिंदा ऐं थोरो ओ नमकीन जे लाइ थोरो अ अ चटणी बि ज़रूर मोकिलिंदा ऐं तव्हां मुंहिंजे घर जी एड्रेस ते मोकिलियो जेका मां तव्हांखे ॿुधायां थो तव्हां नोट करे छॾियो मुंहिंजो घर जो नंबर आहे फ्लैट नंबर हिकु सौ ॿारहं सैलेस्टियल हाइट्स प्लॉट नंबर हिकु ए सैक्टर ॿ द्वारका नई दिल्ली यारहं ॿुड़ी ॿुड़ी पंजहतरि थोरो महिरबानी करके जेतिरो जल्दी थी सघे ओतिरो जल्दी मोकिले ॾियो